जय झूलेलाल हा मुंहिंजी मां तस्वीरु सोसल मीडिया ते मां पोस्ट कंदी आहियां अना अलॻि अलॻि तरह जो रखंदी बि आहियां पोस्ट कंदी आहियां अना सभु लाइक बि कंदा आहिनि अना मां ॿियनि जो बि ॾिसंदी आहियां त हुननि जो बि मां ॾिसंदी आहियां कि अलॻि अलॻि स्टाइल में हूंदो आहे त मूंखे बि ईअं थींदो आहे की मां बि हिन स्टाइल में तस्वीरु मां पोस्ट कयां त ईअं करे मूंखे सोसल मीडिया ते तस्वीरु मां पोस्ट कंदी आहियां जय झूलेलाल